یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کچن میں ہم سب اپنے استعمال کرنے کے لیے وقت کا بچت ہوتا ہے اسی لیے مکسر مشین لیتے ہیں مسالہ پیسنے کے لیے اور کپڑا دھونے کے لیے واشنگ مشین لیتے ہیں فریج ہے وہ لائٹ چلی جاتی ہے تھوڑی پہ پریشانی ہو جاتی ہے پھر بھی ہم سب مینج کر لیتے ہیں کیونکہ سل بٹہ پہ مسالہ پیس لیتے وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے اور وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے اور ٹھنڈ ایسا نہیں کہ فریج سے ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ہم سب مٹکے سے بھی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور مسالہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے تو فریج سے تھوڑا سامان وامان جو رہتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور

پورے یونیورس پورے ہندوستان کے لیے اچھا ہوتا لائٹ لگ جاتا تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر لگ جاتی جن اچھا ہے سب کچھ چل رہا ہے انسان ویسے کپڑا تو ہاتھ سے بھی دھو لیتے ہیں لائٹ نہیں رہتی ہے تو ہاتھ سے بھی ہم سب دھو لیتے ہیں لائٹ کی انورٹر لگ جاتا تو اور اچھا ہوتا اسی لیے بجلی وبھاگ سے میں بجلی سرکار سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ انورٹر لگ جائے تو اور اچھا ہے نہیں تو ہم سب تو کسی نہ کسی طرح سے مینج کر ہی لیتے